دیہی علاقوں میں کاروبار شروع کرتے وقت لوگوں کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا سب سے بڑی مشکل سرمایہ یا فنڈز کی کمی ہوتی ہے بینک قرض حاصل کرنا دیہی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے سے سامان بیچنا مشکل ہو جاتا ہے شراکت بجلی اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولتوں کی کمی رکاوٹ بنتی ہے مہارت اور تربیت کی کمی سے کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چلتا ہے جدید ٹیکنالوجی کا فقدان کاروباروں کو پیچھے رکھتا ہے مقامی سطح اور صارفین کی محدود خریداری طاقت بھی چیلنج ہے سرکاری اسکیموں کی جانکاری ان تک رسائی محدود ہوتی ہے بازار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے یہ دیہی کاروبار کو متاثر کرتا ہے